रोटीअ जे बारे में ॿुधायां त मूंखे सिंधी रोटी इलाही वणंदी आहे छो जे सिंधी रोटी ॾाढी टेस्टी ऐं मसाल्हे वारी हूंदी आहे जीअं के बिह पटाटनि जी भाॼी असांजे घर में इलाही थींदी आहे छो के उनमें भाॼीअ में बसर जो दाॻु पकाए करे थींदी आहे तॾहिं उहा स्वादिष्ट थींदी आहे ऐं कढ़ी चांवर बि ॾाढा सुठा थींदा आहिनि छो कि कढ़ीअ में सभ भाॼियूं पवंदियूं आहिनि ऐं थोरी खटी बि हूंदी आहे ऐं असां सिंधी जा दाल पकवान बि ॾाढा मशहूरु आहिनि दाल पकवान अहिड़ी शइ आहे कि सिंधीयुनि खां सवाइ कोई बि इनखे ठाहे सघंदो आहे पकवान में भरे भोरे करे उन उनमें जीअं दाल विझी करे ऐं चटणियूं सेव बसर सभु मथां विझी करे खाइण जो वधीक मज़ो ईंदो आहे वरी कचालू गोगड़ू फुलपताशा इहे सभु भाॼियूं सिंधीयुनि जे घर में वधीक खाइजंदियूं आहिनि जेॾीमहिल सियारो ईंदो आहे तेॾीमहिल असां घर में खोराक बि ठाहींदा आहियूं छो की सियारे में खोराक खाइण सां ताक़त ईंदी आहे ऐं ॿारनि खे सियारे में खोराक खाराइण सां यादशक्ती वधंदी आहे ऐं कमज़ोरी न ईंदी आहे इनखां सवाइ खजूर पाक बि असां घर में ठाहींदा आहियूं खजूर पाक खाइण सां सियारे में थधि न लॻंदी आहे ऐं न त सर्दी थींदी आहे सियारे में ॻाढ़ी गजरूं बि सुठी ईंदियूं आहिनि ऐं उनजो सीरो बि सुठो थींदो आहे लहण लावणियूं गजरूं बि सीरो सुठो थींदो आहे सु बिठो थींदो आहे इहा स्पेशल सियारे जीच श स स शयूं आहिनि ऐं इहे सियारे में मिलंदियूं आहिनि इनखां सवाइ साई थूम बि ईंदी आहे उहा बि भाॼियुनि में विझण सां भाॼियूं टेस्टी थींदियूं आहिनि साई थूम वारा तरियल पटाटा ॾाढा सुठा थींदा आहिनि साई थूम जी चटिणी बि ॾाढी सुठी थींदी आहे तॾहिं असां सियारे में अचण वारी भाॼियुनि जो फ़ाइदो उठाए वठंदा आहियूं सिंधी रोटी असांजे घर में वधीक खाइजंदी आहे ऐं ख़ुशी बि ठाहिण सां सिंधी रोटी ठाहिण सां असांखे ख़ुशी बि मिलंदी आहे ऐं असांजे घर में सभु शौक़ सां सिंधी रोटी खाहींदा आहिनि